بھارتی میڈیا کے بارے میں میرا جو خیال ہے وہ خیال تقریباً سارے ہندوستانیوں کا خیال وہی ہے بھارت کی میڈیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو چھوٹ دکھائے اور بتائے وہ حقیقت کو سامنے لائے اور عام انسانوں کسانوں مزدوروں عورتوں اور سماج کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائے یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبروں کو چھپانے کے بجائے اس کو لوگوں کے سامنے لائے ملک کو غلط راستے پر چلنے سے بجائے بچائے کہتے ہے کہ میڈیا جمہوریت جمہوریت کا ایک بنیادی ستون ہے اس ستون پر جمہوریت کی عمارت ٹکی ہوئی ہے جمہوریت کو زندہ رکھنے اور اس کو باقی رکھنے میں میڈیا کا اہم کردار ہے لیکن موجودہ وقت میں بھارت دیش کی میڈیا حکومت نواز ہے وہ حکومت کو خوش رکھنے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے کام کرتی ہے وہ سچ کو اس وقت دبا دیتی ہے جب وہ سچ حکومت کے خلاف ہو اور اس میں حکومت کا نقصان ہو آج کی میڈیا حکومت کے اشاروں پر کام کرتی ہے وہ اس کے حکموں پر ناچتی ہے یہی وجہ ہے کہ گودی میڈیا کا لفظ وجود میں آیا ورنہ آج سے قبل کوئی اس لفظ کو نہیں جانتا تھا اس وقت بھارتی میڈیا عوام کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے لیے کام کر رہی ہے